اسکول کے زمانے میں انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں ہوا کرتی تھی اس لئے رفرینس بک یا پھر بزرگ اساتذہ کی خدمات معاملہ فہمی کے لیے لینی ہوتی تھی یا نوٹ بکس اس سلسلے میں معاونت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے اپنے گھر کے بزرگ اہلِ علم بھی ایسے پروجیکٹوں کی تیاری میں مددگار ثابت ہوا کرتے تھے میرا ذاتی معاملہ بھی ایسا رہا کہ رفرینس بک سے مدد لینے کی کوشش کی نوٹ بکس جو عام طور پر مختلف امتحانوں کی تیاری کے حوالے سے چھاپے جاتے تھے ان سے اپنے پروجیکٹ کی تیاری کے لیے روشنی حاصل کرنے کے ساتھ ہی خاندان کے وہ بزرگ جن کی علمی صلاحیت قابلِ قدر تھی ان سے بڑی حد تک مشورے لیے اس طرح سائنس کے پروجیکٹ کا کام پائے تکمیل تک پہنچا